ओं ओमफ्राय जोंना दाखालिनि अर्डारा बेसेबां बेसेबां आवगायखो बेसेसो थाखो बे गामसानि अर्डार दंमोन ना

ओं गांबा हाबाय होमब्ला समबारसिमहालागै हाहैजोबगोन ना हाहैजोबा औ औ औ एसे

दिनै सुनिबार जाबाय रुबिबार औ अ बुधबारफोरालागै ने समबाराव हास्लाबनाय नंला होमब्ला ओं दे नेनो नेनांसिगोन जेबो नङा दे जेनेबा एसे थाबनो हरनो हायोब्ला मोजांमोन आरो जोंनिनो एसे ओं बयबो मोजां बुधबार औ दे ओं बुधबाराव नाजाथारदो जेरैखिजाया जोंहाथ' आरो समबारफोरहालागै हरनो हायोब्ला मोजांसिन जागौमोन दा आरो ओं जाहैनाय नङाब्ला जेबो नङा बुधबाराव जेरैखिजायाब्लाबो माबादो ने बयबो नाजादो ओं बयबो एसे जि गुफुराबो बेजों लोगोसेनो हरफानो हायोब्ला मोजां जागौमोन जि गुफुराबो हाजोबसिगोन ने हाजोबसिगोनबा होमब्ला बेजोंनो लोगोसे हरफानोसै जुदि एसे उनावब्लाबो जागोन बे जि गुफुरालाय जेबो नङा नैबे गामसानि अर्डारासो नांग्रोगोन आरो बेखौ बुधबाराव हरनोसै ओमफ्राय जि गुफुरखोबो जुदि हायो होमब्लाना ज'नो हरफानो हासिगोन आरो हायाब्ला बेहाय एसे उनावब्लाबो जाहैगोन जागोन दे दे जमानो हरफानोसै खनसेनो बुधबारावनो गुफुरखौबो आरो बे गामसाखौबो ज' हरनोसै नङाब्ला आरो उनावहाय डाबल डाबल जालायगोन ना थाब थाबनो हरनो हायोब्ला जोंनिनो मोजां अर्डारआ थाब हरनो हायोब्ला बयनिबो थाखाय मोजां जायो ओमफाय दे होमब्ला ने बयबो मोजाङै नाजालायदो बुधबारावनो हरनोसै ने होमब्ला दे बुधबाराव हरनोसै दे होमब्ला